एम्फौ अरोब्ला जि जायगायाव एम्फौआ अरदों बे जायगायाव खानायदोंजों हुख'नाय जायो जाहाथे बे एम्फौनि खोमैया खोमोना मोजाङै गजोबनो हानाय बायदि आरो माखासे न'नि मुलिफोर बाहायनाय जायो जेरै थुलुंसि बिलाइ थुलुंसि बिलाइखौ देग्लिनानै हुगारनाय जायो आरो निम बिलाइखौ दै गुदुङाव फुदुंनानै बेजों दुगैनाय जायो जाहाथे माननायफ्रा खारनायबायदि बुनायफ्रा खारनायबायदि आरो खोमायाव सुनैबो फुननाय जायो जाहाथे बे हांगोमोर जानायफ्रा गासै मोदोम बुनाय माननाय जानायफ्रा बेफोर गासैबो खारजोबनो हानाय बायदि आरो बिजों लोगोसे एल'बेरा एल'बेरानि जि बिलाइजों बिखौ बिजोंबो फुखुमुरनाय जायो बिजोंबो खारनाय जायो आरो थुलुंसि बिलाइ आरो निम बिलाइजों लगायनानै बिनि बिदैखौबो फुननाय जायो